हैल्लो केह् हाल ऐ तेरा गुडमार्निंग केह् हाल ऐ पूज़ा ठीक ऐ कुद्धर ऐ अज्ज कल आनी कैल्ली नी होनीं इत्थें योगा क्लास च अप्पू आई दागी कुसलै आनां क्लास खत्म होन आली इसलै पता नी में इत्थें क्लासां ला ना आनलाईन बमार हा में अज्ज कल ते अज्ज कल आदा नी में सेह् ठीक नी ऐ ते ऑन लाईन क्लासां लानियां पौंदियां सेह्त तां गै ठीक होनीं ऐ जे योगा करगे ते एह्दा तुगी पता नी सेह्त ठीक होंदी योगा क्लास कन्नै टैंशन में कैसी लैनी ऐ टैंशन तुसें लैनी ऐ अपने तांए आना नी तूं क्लास च सना पूरी तुस कैल्ली नी आ दे क्लास च में आन लाईन क्लासां ला ना में बमार होी दा हा तां में आ दा नेईं हा ते